हँ हँ हँ हँ बोल रहे है हाँ तऽ ओ तो हरेक कम्पनी का अपना अलग अलग है जैसे मान लीजिए आप वरपुल का मिल जायेगा या उषा का मिल जायेगा तो ये जो है सैमसंग का है येसब चीज जो है सो आपको मिल जायेगा लिस्ट देख लीजियेगा फिर आपको जो है सो उसमे कुछ डिस्काउण्ट भी हो जायेगा आप आइए और आपको जो है सो उस हिसाब से ये तो है सो बहुत वर्षो से ये दुकान है यहाँ पर तो प्रतिष्ठा है आप यहाँ से कोई भी समान आपको नकली नहीं मिलेगा यहाँ पर और जगह पर नकली समान भी मिलता है लेकिन यहाँ पर डी माल का कोई गुँजाइसे नहीं है तो आइये और आ के समान देखिएगा तो एक बारमे आपको पसन्द आ जायेगा कोई यहाँ पर गड़बड़ी की बात नहीं है यहाँ पर जो है पुरा हँ हं बोलिए हँ तऽ ओ भेट जायत आबु अहाँकेॅं जे छै से भेट जेतै आ जे ओकर जे छै से कम प्राइस जे हेतै जे छै से अहाँकेभेटत ओहिमे जे छै से एको पैसा जे छै से अथी नहि होयत एतऽ जे छै से बेइमानीके बात नहि छै एतऽ जे छै से सही प्राइस पर समान भेटत आ अहाँ जे छै से लिअ ओकर गारण्टी छै वारण्टी छै अहाँकेँ जे कोनो तरहके गड़बड़ी हेतै तऽ एतऽसँ जे छै से लड़का जेतै आ अहाँकेॅं जे छै से ओ समानके जे छै से जल्दी रिप्लेस करैके हेतै तऽ रिप्लेस हेतै जँ ओकर वारंटी पीरियड मे हेतै तऽ ठीकठाक कयल जेतै ओहिमे अहाॅंकेॅं कोनो तरह एको पैसा जे छै से खर्च करैके जरूरी नहि छै अहाँकेँ घर पर जाकेँ जे छै से ओ समानके लगा भी देते आ चालु करा देतै आ अहाँकेँ सन्तुष्ट कए देतै तकर बाद जे छै से अहाँ जे छै से कोनो भी तरहकेँ जहन गारण्टी पिरियड रहतै तहन छओ साल गारण्टीओ छै गारण्टीमे भी रहतै तऽ रिप्लेस कए देब जहन गारण्टी पीरियड वला समान रहते तऽ ओकरा हम वारण्टीमे जे छै से अहाँकेॅं जे छै से ओकरा ठीक कए कऽ अहाँकेॅं एको पैसाके खर्चा नहि लागत अहाँ पुछिऔ

हँ वाशिंगमशीन जे छै से हरेक कम्पनीके एतऽ उपलब्ध यऽ आब अहाँकेॅं जे छै से ओकर दाम जे छै से अहाँकेॅं दश हजार से शुरु छै आ पैतीस चालीस हजार तकके जे छै आब किछु एहनो वाशिंगमशीन छै हँ अहाँ सस्ता वला लेबै तऽ दश हजारसँ शुरु छै पन्द्रह हजार तक जे छै अहाँकेॅं बढ़िऑं भए जाएत एहनो सब छै जे अहाँकेॅं एक बेर कपड़ा डाललिऐ आ कपड़ा जे छै से निकलत से सुखिकऽ निकलत ओना कोनो धोएके जरुरी नहि कोनो जे छै से अहाँकेँ सुखबैके जरूरी नहि सुखायल कपड़ा जे छै से अहाँकेँ निकलतै ओहिमे जे छै से कनिएटा कॉस्ट जे जे छै से बढ़ि जाइ छै ओना जे चाहिऐ जे हल्का सा खर्चा करबै तऽ अहाँकेँ परेशानी से बचबै डारेक्ट जे छै से जाढ़के समयमे लोक कपड़ा खीचै ला नहि चाहै छै आ लेकिन जे छै से एहन एहन जे छै से आयल छै एखन नया नया प्रोडक्ट सभ एलै हँ जे देबै आ अहाँकेँ सुखायल कपड़ा बाहर निकलतै तैँ लए कऽ कोनो तरहके दिक्कत नहि हेतै हँ हँ आबु ने आबु ने वेलकम छै जे अहाँकेॅं कम से कम जे छै से पाइ हेतै ओतबेमे देबै हम अहाँकेँ कोनो दिक्कत नइ होवऽदेबै